پرندوں کو راغب کرنے کے لیے گھر کے پچھلے حصے میں پانی اور اناج کا انتظام کیا جا سکتا ہے وہاں پہ کچھ دانیں بکھیرے جا سکتے ہیں جو جنہیں پرندے آسانی سے کھا سکیں اور صاف پانی کسی برتن میں یا مٹی کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے جس سے کہ وہ کسی دیوار پر یا کسی اونچی جگہ جہاں وہ پورے سکون و اطمینان کے ساتھ آ کر پانی پی سکیں گاؤں دیہات میں جو باغات ہوتے ہیں ان باغات میں موسمی پھل آتے ہیں امرود کا پھل ہے یا پھر آم کا پھل ہے اس طرح بہت سارے پھل ہیں جو مختلف موسموں میں پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پر پرندوں کے لیے ضرورت نہیں پڑتی کہ ان کے لیے الگ سے کوئی چیز رکھی جائے لیکن ہماری شہری تہذیب میں جگہ کی اس قدر تنگی ہے کہ یہاں پر صرف چھتوں پر ہی پرندوں کے لیے کچھ انتظام کیا جا سکتا ہے اور یہ پریشانی ان لوگوں کے لیے خاص طور پر اہم ہو جاتی ہے جو پرندوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس چھت ہی نہیں ہے خاص طور سے دہلی کے جو باشندے ہیں اگر وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور سب سے اوپری جو سطح ہے یا کہ اوپری فلور ہے وہ نہیں ہے ان کا تو چھت تک ان کی رسائی نہیں ہے اور آس پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس کے لیے کچھ انتظام ہو سکے تو جب جب یہ موقع ہاتھ آتا ہے کہ چھت تک تک رسائی ہو تب تک میں یہ انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اس سے پہلے جس مکان میں رہتا تھا وہاں پر چھت تک رسائی تھی تو وہاں پہ پانی اور دانے کا نظم ہو جاتا تھا لیکن اب میں جہاں رہتا ہوں وہاں چھت سے بالکل بےتعلّق ہوں وہاں تک میری رسائی نہیں ہے اور آگے پیچھے اتنی جگہ نہیں ہے اور پرندوں کی اس قدر وہاں پہ آمد بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی انتظام کیا جا سکے